असें गी पता ऐ जानवर रखने दे बड़े फायदे होंदे न जि'यां लाई लैओ कि गौऽ माता गौऽ जेह्ड़ी साढ़ी माता ऐ उसी रखने दे कि'न्ने फायदे न दुद्ध दिंदी गौऽ माता होर ओह्दा घ्योऽ बनदा दुद्धै दा देंही बनदा होर गौऽ माता ई अस हरी घास पाने कट्टियै गौऽ माता दी सेवा करने अस किसान जि'यां गौऽ माता रखदा होर ओह् अपनी मतलब अग्गें कोई बी मतलब अपना कारोबार खो'ल्ली सकदा गौऽ माता दा दुद्ध निकालियै होर उ'नें ई शैल मतलब परवरिश करदा उं'दी शैल उ'नें ई घाऽ पांदा घाऽ बड्डियै पाना गौऽ माता रखने दे बड़े फायदे न असें ई घर च असें बी रखी दी ऐ गौऽ माता अस बी किसान ऐ असें बी रखी दी अस बी घाऽ पांदे हे होर गौऽ माता दा गोबर बनांदे हे गोहा बनाइयै होर उ'नें गी अपने खेत बाड़ियें बिच पांदे हे होर ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी फसल ऐ बड़ी अच्छी होंदी ही होर असें ई बड़ा फायदा ऐ गौऽ माता दा बड़ा जादा फायदा होंदा होर साढ़े जेह्ड़े किसान न जानवर पालियै बड़े सारे फायदे कड्ढी सकदे न होर बड़े सारे कारोबार अपने खो'ल्ली सकदे न होर गौऽ माता रखने कन्नै असें ई बड़ा गै जादा फायदा होंदा ऐ घ्योऽ दा कि'न्ना किश बनदा साढ़े घ्योऽ बनदा कि'न्ना किश बनदा ओह्दा

साढ़ियां माता पैह्लें कि'न्ना किश बनांदियां हा गोहा दा ओह्दे उपले बनांदियां हा कि'न्ना शैल ओह्दा केह् कि'न्ना किश करदियां हां पैह्लें साढ़ियां माता जेह्ड़ियां अस बी अज्ज करने आं अज्ज दे टैम च